गामके जे लोक कृषि करै छै तऽ यहाँपर ओ उपजा लै छै तऽ ओकरा जे हइ से ले जाइके लेल बहुत यहाँके लोकके परेशानी होइ छै जइसेकि यहाँ ज्यादा अनाज हइ अब ओकरा हइ से मार्केट तक कइसे ले जेतै बेचैके लेल एहि बेर समयपर गाड़ी भी नहि मिलै छै हइ तऽ कथीसँ ले जेतै इएहके इएह समस्या हइ जे ओकरा बेचैके लिए आओर फेर कइसे भी करिके ओकरा ले गेल पहुँचाएल गाड़ी भी मिलै छै तऽ मतलब जे दाम ज्यादा कहै छै जे पइसा ज्यादा लेंगे लेबै हमरा इएह हइ से बात जे गाड़ी गाड़ी जइसे यहाँ मिलै छै नहि मतलब इएहके लेल यहाँके लोकके ज्यादा परेशानी होइ छै कृषि करैमे आओर लऽ गेल ओकरा पहुँचा देलक मार्केट तक फेर वहाँ होइ छै परेशानी जे ओकरा ज्यादा मूल्य नहि मिललक एतना परेशानीसँ खेती तऽ बहुत परेशानीसँ लोक करै छै आओर ओकरा ओतना मूल्य नहि मिललक पइसा नहि मिललक जाहि जाहि कारण किसानसबके बहुत परेशानी होइ छै आगे खेतीमे परेशानी होइ छै आओर फेर जे हइ से वहाँ गेलक तऽ ओकरा ज्यादा मूल्य नहि मिललक तऽ ओ हइ से फेर सोचलक जे कृषि करनाइ छोड़ि दिअए फेर जे हइ अनाज नहि बिकलक कम मूल्य हो जाइ छै ओहि टाइममे नहि गाड़ी मिलै छै नहि पै ज्यादा मूल्य मिलै छै सब चीज बहुत परेशानी होइ छै कृषि करैमे ओकरा बेचैमे जे हइ से